مطلب برسات کے موسم میں جو ہے تو بارش ہوتا ہے تو جو ہے برسات میں جو ہے لوگ پانی میں نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور جو ہے گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آم کا سمے جو ہوتا ہے تو جیسے کہ ٹکولہ آر ہو گیا تو آم بہت سا آدمی جو ہے اچار بناتا ہے اور اچھا لگتا ہے آم کے گاچھی میں گھومنے میں بھی آم لیچی سب ہوتا ہے لوگ کھاتے ہیں موسم کے حساب سے اور جو بھی موسم میں جو چیز ہوتا ہے بہتر لگتا ہے باقی جو ہے گرمی کے سمے میں جو ہے ایک پھل ایک سے ایک پھل نکل جاتا ہے اب کھیرا ہے کھانے کے لیے تربوز ہے پھوٹ ککڑی ہے ہر قسم کا جو ہے کھانے کا سامان ہوتا ہے لوگ کھاتے پیتے گرمی میں جاڑا میں جو ہے جاڑا کا موسم جب ہوتا ہے تو لوگ جو ہے آگ کا استعمال کرتے ہیں گرم کپڑا پہنتے ہیں اور موسم کا تھوڑا خیال رکھتے ہیں باہر بھیتر جانے میں جو ہے تھوڑا لا لاپرواہی نہیں برتتے ہیں اچھی طریقہ سے جو ہے کپڑا وپڑا پہن کے نکلتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹھنڈی میں جو ہے انسان کو ٹھندا سے بچ کے رہنا پڑتا ہے